युवा पीढ़ी जो अपनी हैं वर्तमान समय में देखा गया है कि अपनी युवा पीढ़ी है जो सांस्कृतिक अपनी जो कार्य प्रथाएं हैं अपनी मतलब हर धर्म में जो अलग अलग प्रथाएं चलती हैं उस प्रथाओं को देखा गया है कि युवा पीढ़ी है उसपर ध्यान नहीं दे रही है उसका कारण यह ही कि जो अपने छोटे बच्चे हैं तो उनको छोटे बच्चों को जन्म से स्कूल जाते हैं स्कूल के बाद जो मातमिक छोटी छोटी प्राथमिक हैं उनके उसको बारे में घर वालों को सांकृतिक प्रथाओं को बताना चाहिए कि अपनी सांके प्रथाएं ये हैं और देखा गया है कि जो उसकी उसके क प्रथाओं के कारण इस उसमें जो प्रथाएं अपन नहीं बताते हैं उसके कारण उसमें मतलब युवा पीढ़ी को युवा पीढ़ी को सांस्कृतिक प्रथाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त हो रही है उसी चक्कर में उनकी जो संगत है संगत के कारण वो युवा पीढ़ी संगत विसंगति के कारण युवा पीढ़ियों का क्या है तो सांस्कृतिक प्रथाओं के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं और सांस्कृतिक प्रथाएं अपनी जो है वे प्राचीन समय से हैं सांस्कृतिक प्रथाएं हर धर्म की अलग अलग हैं और सांस्कृतिक प्रथाओं के बारे में मेरे हिसाब से जो सांस्कृतिक प्रथाएं अपनी प्राचीन समय चली आ रही हैं उसको युवा पीढ़ी समझेगा ब क्या है कैसा क्या है उसपर अमल करेगा तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छा रहेगा लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी का कुछ कह नहीं सकते आप तो युवा पीढ़ी का जो अगर अपन को शुरू से यह चीज़ सांझाएंगे नहीं तो उसके उ सांस्कृतिक मूल्यों की जो उसकी पकड़ तो कमज़ोर होगी ही क्योंकि अब उनको युवा हैं तो युवा को अपन जो दिशा दिशा जो देंगे उनपर बात जो अमल करेंगे आपन जो बात अमल करेंगे उसका वे करेंगे इसलिए मेरे हिसाब से तो युवा पीढ़ी को सांस्कृतिक प्रथाओं की पूरी जानकारी को पालन करवाना चाहिए अपने हिसाब से क्योंकि सां अपनी देश के युवा युवा हैं और युवा ही अपनी मेन चीज़